جی ہاں حال ہی کی تحقیق کے مطابق ایک سیّارہ جس کا نام منگل گرہ ہے اس پر بیرونی زندگی کو حال ہی کے سائنسدانوں نے ممکن قرار دیا ہے یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جس سے وہاں پر بیرونی زندگی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے مثلاََ پانی کے ہلکے ہلکے نقوش ہواؤں کے ہلکے ہلکے نقوش اور اسی کے ساتھ وہاں پر مختلف گڈھے اور وہاں پر

زندگی کو پروان چڑھانے کی مختلف اشیاء اسی کے ساتھ چاند پر بھی زندگی کو ممکن قرار دیا گیا ہے سائنسدانوں کے مطابق کیونکہ چاند پر بھی کافی تحقیق ہو چکی ہیں اور چاند پر سب سے پہلے نیل آرم اسٹرانگ گیا اور اس نے مختلف نظریات قائم کیے